खुलुमबाय अह आं बिलाइस्रि सरगियारि ओंख्रि संनायफोराव आं रोङैथ' गैया बर' आइजो जानानै आं मानि गासैखौबो रोङो होनबाबो गोरोन्थि नङा मानो होनब्ला फार्स्टआवनो बर' हारिया अमा बेदर सं अमा बेदरखौ जोबोर मोजां मोनो बर'नि मानि फेब्रेट मानि बेदरना बेनिखायनो आं अमा बेदरनि सोमोन्दै बुंग्रोनोसै फार्स्ट टाइमाव आंनि संनाय हिदिंखौसो आं बुंगोन मानो होनोब्ला आंनि संनायजों सोरनिबाया माने गोरोबाबो जानो हागौ मानि बेफोर बायदि संनायखौ सोरबाया सुखुआबो जानो हागौ ओंखायनो आंनि संनायखौसो आं बुंगोन फार्स्ट टाइमाव आं अमा बेदरखौ रुनानै लाग्रोयो रुना लाग्रोनानै रुनानै बोखां खांनानै दसे दैखौ मानि सिरिनो लुखांनायनि उनाव आङो मोने सामब्राम बानलु हायजें बायदिसिना रसुन एकखे बानलु बायदिसिनाफोरखौ देजोबना लानानै आङो पियास हानानै मानि अह थावआव सेरनोसै सेरनानै ओमफ्राय बेदरखौ होनानै सेरनोसै ओमफ्राय देनाय जिनिसखौ आं होगोन होनानै मानि मोजाङै मानि अह ओह जारोमरोम जालायजासे एवनानै एवफ्रामनांगौ हायजें सामब्राम देफबनायखौ होनानै आमफ्राय बेनि उनाव एवफ्राम खांनायनि उनाव दै होदो होनानै आमफ्राय आरो नोङो जेनिबा रानबाय एसे रानहांबाय दै होनाया राननानै बेनि उनाव नोङो मा गुन्दै मस्ला होनो गोसो दं बेदरनि मस्ला धोनिया धोनिया पावदार मिरसि पावदार आमफ्राय जिरा पावदार गरम पावदार आमफ्राय मिट मस्ला बेफोरखौ मानि नायनानै एसे एसे होदो एसे एसे होखाांनायनि उनाव आमफ्राय रानबायथ' रानबाला नोङो दुन्दिया दंब्ला दुन्दिया गोथांखौ हानानै होदो हाना होनानै नोङो मिक्सार खालामदो खालामनानै आमफ्राय आमफ्राय नोङो बेखौ नायदो जानानै बेनि तेस्थिया बेसेबां मोजां बेसेबा चग बेखौ उनाव मिथिसिगोन आरो बेनिफ्राय ना नाफोरखौबो फ्राइ खालामनानैसो बा एवनानैसो ओंख्रिफ्राव होयो ओरैनो एवा लासिनो होया मानो होनोब्ला एवा लासिनो होबोला मानि मोजां जाया ओंख्रिफोराबो सक जाया एवफ्रामनानै होब्लासो माने मोजां जायो नाफ्राबो ओंख्रियाव आमफ्राय इंख्रियावबो होनानै जायो आमफ्राय ओरैनो फ्राइ खालामनानैबो जायो नाखौ आमफ्राय आरो ओंख्रि गोथांनि मैगंखौ आं बुंसै लाइ लाफाखौ रुनानैबो जायो खायसे आरो आं मानि बांद्राय रुनायखौ आं मोजां मोना मानो होनबा एसे रुनानै थाव सेरनानै आं लाइ लाफाखौ सङो आरो मानो होनबा सुखुवा आङो बांद्राय रुनायखौबो सुखुद्राया आमफ्राइ एसे थाव होनानै मानि रुयो आरो होनबासो आं जायो लाइ लाफा इंख्रिखौ आरो सबाय सबाय संनायखौबो आङो सबायखौबो अह रोंखायो आरो जोंनि बर'नि सबाय ओंख्रिनो आवगायाव थासिनो नामा आमफ्राय बेखौ दै होदो खारै होदो आमफ्राय खारै गुबै होदो आमफ्राय आरो नोङो रुयबोला नोङो मानि नों माजों संनो ना बेदर गोरानजों संनो ना नाजों संनो रुयबोला बेखौ होदो होनानै आमफ्राय मोजां रानहोनानै नों बेखौ संख्रि नायनानै नों बोखांदो आमफ्राय जादो नोङो बे ओंख्रिखौ बेसेबां टेस्टि जायो आरो नारजि ओंख्रि नारजिआबो जोंनि बर'नि ओंख्रि नारजिआबो नारजिखौबो रोंगौ आं संनो नारजिआबो फार्स्ट टाइमाव डाइरेकनो दैजों खारै गुबैजों संख्रैजों होनानै रुबाय थानांगौ बेखौबो रुबाय थानानै आमफ्राइ रुइबाला एसे सागंजों साग्लिनानै संनांगौ आमफ्राइ नों बेयावबो मा बेदर होनो ना ना होनो बेयो आंनिसो खोथासै गाव गावनि खोथासै आमफ्राइ बेखौबो मोजां संनो रोंगौ आं आमफ्राइ अनला ओंख्रिखौबो अनला ओंख्रियाबो बर'नि ओंख्रि बेबो बेखौबो आं मानि दिंखियाव देना लाखाबाय अन गुन्दैखौ देना लाखांनायनि उनाव ओंख्रिखौ जानबाय मानि ओंख्रि संनो लाइनि ओंख्रि संनो मुलानि ओंख्रि संनो अनला संनोना ना लाइ मैगंनि अनला संनो ना मुला बेदरनि अनला संनो बेफोर ओंख्रिखौ मानि गोसो बायदि संदों संनानै आमफ्राइ आरो गोदौबाय थाबोला आमफ्राइ रुबाला अन गुन्दैखौ गारनानै सागंजों साग्लिजोबनानै होदो बे उनाव नों मा होनो ना बेदर होनो ना मा होनो ना होयालासिनो गोजा संनो बेयो गाव गावनिसो खोथासै आं बेखौबो मोजांबो मोनो अनला ओंख्रिखौबो संनो आं गासै ओंख्रिखौनो संनो मोजां मोनो मानो मानो होनबा अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि मैद्रुनि इंख्रि आमफ्राइ मिकचा फुल कबि बायदिसिना मटर बायदिसिनानि ओंख्रि बेफोरखौबो आं गासैखौबो संनो रोंगौ रोंखाजोबगौ मानो होनबा आं रोङि ओंख्रि संनो रोङि जेबो गैथ'आ होनानै आं बुंजायो मानो होनबा बर' आइजो जानानै दा दसे रोङिथ' नंथ'यामोन रोंगौ गासैखौबो दायो आं ओंख्रि संनो मोजां मोनो गासैखौबो दा रोंगौ नालाय बेनिखायनो मोजां मोनो ओंखायनो आं दा मा होनानै बुंबावनो जोबनायाव आं बे खिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'बाय खुलुमबाय